जी कुन्न आं पंछानेआ पंछानेआ सरपंच साहब जी सनाओ इद्धर गै लाह्गे गै समझी लैओ तुस सनाओ केह् कम्म ऐ अच्छा ठंड गै आं अज्ज भेजी ओड़ना बंदा तुस रेट करी लैओ डिस्कस

घट्ट गै घैंटे दा डेढ़ ज्हार रपेआ

ऐं चलो पंज सौ छड्डी देगे तुस ज्हार देओ ऐं चलो दिक्खियै लग्गना पता तुंदा कम्म कराई लैओ भी इक्क बारी करी लैगे रेट किट्ठा एह् चलो एह्दा तेल आना ठीक